अपने पौधों को स्वस्थ रखने के लिए हमने एक माली रख रखा है जो हमें उन पौधों की जानकारी देता रहता है तो अच्छे अच्छे पौधे हमने काफ़ी घरों में घर में अपने लगा रखे हैं तो माली सारी व्यवस्था देखते हैं हमारे पौधों की धूप के पौधे वो अलग रखते हैं छाँव के अलग रखते हैं हमारे पौधों में काफ़ी अच्छे फूल भी खिलते हैं और वो माली है तो उन्होंने हमें बता रखा है कि कौनसी खाद किस पौधे में जाती है तो काफ़ी अलग अलग तरह की खाद भी हम पौधों के लिए लेके आते हैं और जैसे वन विभाग वाले भी हैं तो उनसे हमने काफ़ी जानकारी लेते हैं उनसे ताकि हमारे पौधे स्वस्थ रहें और हम उनको अच्छे से रख पाएँ